आमी भास म्हणटा ती नांवा वयल्यान जे आमकां कळटा ती पुर्तुगालच्यान आयल्या पूण पुर्तुगालाक इतले व्हडले इतले चड लोक ना उलोवपी कित्याक ते इल्लो इल्लोसो धाकटो देश तो आनी म्हाका तरी दिसता म्हज्या मतान तरी पुणे शहर इतले लोक आसा थंय देशांत त्या पूण पळोवंक गेल्यार पुर्तुगीज भास जी चलता ह्या विश्वांत ती ब्राजील आनी आफ्रिकेक लागून जे पयली पुर्तुगालचे कॉलनीज आशिल्ले इतलीं वर्सां आनी शंबरा शंबर वर्सां चड दोनशे तीनशे वर्सां चड ते उरल्यात पुर्तुगलाच्यो कॉलनीज ब्राजील हो देश भारता परस व्हडलो आसा पूण थंय रा हांवें पळोवंक गेल्यार हांव पळोवंक गेलो थंय कितले लोक रावतात ते ते म्हाका अजाप जाले की पळोवपाक की ज्या देश जो देश भारता परस व्हडलो आसा थंय उत्तर प्रदेशा इतले लोक रावतात पूण हे पूण तांकां लागून ही भास हें चलता सगळ्यांत व्हडलें शहर जें आसा ब्राजीलाचें साउ पावलो ते मुंबय येदें आसा हें सामकें सगळ्यांक मोठो इकोनोमीक सेंटर आनी ब्राजीलाक जे दुसरें शहर आसा रियू दी जानेरु हो सामको मोठो कल्चरल सेंटर पूण हे दोन शहर जी आसा ती पुर्तुगेज भाशे खातीर खूब महत्वाची आसात ब्राजीलाची पुर्तुगीज आनी पुर्तुगालाची पुर्तुगीज मातशी थोडी वेगळी आसा तेंचे व्याकरण मागीर उलोवपाची तरा हे थोडे ब्राजीलाचें पुर्तुगीजांत जे आयल्यात तांचे थंयचे जे आदिवासींचे शब्द हे तुकी ग्वाराणी जे लोक रावताले पयलीं पुर्तुगीज येवचे पयलीं तांचे शब्द पुर्तूगीज ब्राजीलाचे पुर्तुगीजींत आयल्यात म्हणून थोडे जे प्रॉनांसिएशन जे आसा जी ची जी युरोपीयन पुर्तुगीजान मेळना ती ब्राजीलाची पुर्तुगीजींत मेळटात आनी अशें पळोवंक गेल्यार पुर्तुगालाचे लोक तूं म्हणटात तूं जे कोंकणींत जे आसा तूं हे पुर्तुगालाचे पुर्तुगीजींत हे तूं तेंच उरता तूं पूण ब्राजीलाच्या पुर्तुगीजींत एक वेगळो शब्द आसा वोसे जे तूं खातीर वापरतात आनी येदो व्हडलो देश आशिल्ल्यान थंय कितले तरांचे उलोवपाची तरा आसा जे ब्राजीलची पुर्तुगीज आमी म्हणटात ती साउ पाउलोची सगळ्यांत व्हडलें शहर व्हडलें शहर आशिल्ल्यान

हे पुर्वत ब्राजीलाचें पुर्वत्ता जी आसा तांची उलोवपाची तरा मातशी पुर्तुगालाच्या पुर्तुगीजी बशेन कित्याक तर ते थंयच्यान सगळ्यांत पयलीं पुर्तुगालच्यान आयिल्ले ते एक्सप्लोरर जे आयिल्ले डिस्कवरी करपाक ते सगळ्यांत पयलीं ब्राजीलाचे पुर्वत्तराचो भाग आसा ते थंय उतारले मागीर आफ्रिकेची पुर्तुगेज पळोवंक गेल्यार ती मातशी वेगळी आसा ती उलोवपाची आनी बरोवपाची स्टायल मातशी युरोपीयन पुर्तुगीजा बशेन पूण जे आफ्रिकन आफ्रिकेचे लोक रावपी आशिल्ले ते तांचे भरपूर हे भरपूर प्रभाव दिसता आफ्रिकेचे पुर्तुगीजीचेर आफ्रिकेन आफ्रिकेचे पुर्तुगीज हे पळोवंक गेल्यार अंगोला मोसांबीक

तातुंतल्यान सगळ्यांत व्हडलों देश अंगोला हे सगळ्यांत चड लोक उलोवपी आसात पुर्तुगीजीचे पुर्तुगीज तांची भाशा जी सरकारा खातीर वापरतात शिक्षणांत वापरतात पूण मायभास म्हणून न्ही हे तांचे आफ्रिकेंत जी ती अंगोलाची जी भास आसा किमबोंदु ओबोंदु आबोंदु चोकव्हे किकोंगों हे सगळे लोक हे मायभास म्हणू हे सगळे भाशा लोक मायभास म्हणून उलयतात आपसात उलयतना जाल्यार सरकारी कामाक शिक्षणांत तेन्ना लोक कितें पुर्तुगीज उलयता हाका लागून अंगोलाक अशें म्हणटात की एक्यात्तर पर्सेन्ट लोक पुर्तुगीज जाणा तातुंतले उलयता फक्त पन्नास पर्सेन्ट जे हातुंतले आनीक कमी जे आसा आनी कमी पर्सेन्ट फ्लुएंटली उलयतात मागीर दुसरो देश जो आसा तो मोसांबीक हांगा पळोवंक हांगां म्हाका दिसता की आनी कमी लोक उलयतात पुर्तुगीज उलयतात पन्ना पन्नास पर्सेन्ट जे जाणात आनी उलोवपी आनीक कमी आसतले आनी अशें पळोवंक गेल्यार मोजांबिक ह्या देशांत गोंयकार भरपूर आसताले रावपाक जे कॉलोनीयल वेळार पुर्तुगीजाच्या वेळार भरपूर गोंयकार चडशे किरिस्तांव गोंयकार मोजांबिकाक रावपाक गेल्ले एक शहर जे आसा मो उत्तराक मोजांबिकाचे उत्तराक बेहरा म्हणून थंय भरपूर गोंयकार रावताले जे मागीर मोजांबिक हे स्वतंत्र जातगर पुर्तुगालाक धांवडायले तांकां मोजांबिकाक पुर्तुगीज ह्या भाशेचो प्र थंयचा भाशेचो प्रभाव आसा हे एक आवाज जो आयकुंक मेळटा मोजांबिकाक जो म्हणून ते तांच्या भाशेंनी तांच्या भाशेंत आसा ते आतां मोजांबिकाक जे ट ट म्हणून अशें आवाज आयकुंक मेळटात मोजांबिकाचे पुर्तुगिजींत मागीर तिसरो देश जो आसा तो काबूवेर्द थंय कोण आदिवासी नाशिल्लें हे द्विप आशिल्लें हे द्विप आसा ते पूण सगळ्यांत पयलीं पयले लोक रावपी थंय पुर्तुगीज मागीर तांणी ते स्लेवस हाडले अंगोला मोसांबीक गिनेबीसावचान ते मागीर एक मिश्रण जालें पुर्तुगीजीचे आनी पुर्तुगीजाचे आनी आफ्रिकन लोकांचे हाका लागून काबूवेर्दाक जे पुर्तुगीज आयकूंक मेळटा ते क्रिओल म्हणून जी पुर्तुगीज भास आनी आफ्रिकन भास थंयचे वेगळे वेगळे आफ्रिकन भास हाचें मिश्रण जे आयकुंक मेळटा जी क्रिओल म्हणटा गिनेबिसाव जो चवथो देश आसा हांगां इतले पुर्तुगीजाचे इतले पे पॅनेट्रेशन नासलें हाका लागून इतले लोक मेळनात इतले लोक ना पुर्तुगीज उलोवपी अशें अशें हांवें खंय तरी वाचिल्लें की फक्त धा काय वीस पर्सेन्ट लोक थंय पुर्तुगीज उलयता बाकीचे सगळे लोक उलोवपी